ہلیو جی بولیے میڈم جی بولیے آپ کو کون سا ہونا ہے دیکھیے یہاں پہ ڈسپلے میں لگے ہوئے ہیں اتنے سارے ہمارے پاس دیکھیے ایک سکنڈ راجو ذرا وہ موبائل بتانا دیکھیے ہمارے پاس آئی فون ریلمی اپو ویپو ریڈمی یہ سب ہے آپ کو کون سا چاہیے بولیے اچھا ون پلس ٹین پرو چاہیے آپ کو اچھا ٹھیک ہے میں بتا رہی ایک سیکنڈ ذرا وہ لانا دیکھیے میڈم یہ ہے دیکھیے آج کل مارکٹ میں یہ بہت ہی زیادہ فیڈبیک اچھا دے رہا ہے یا یہاں پر بہت زیادہ چل رہا ہے یہ موبائل جی کسٹمر کی اس کی کوئی بھی کمپلین نہیں ہے بہت بڑھیا بہتر موبائل ہے آپ لے لیجئے جی ہاں بہت بڑھیا چلتا ایک دَم میڈم سب پراپر ہے میم اِس کا پرائز دیکھیے آپ ٹونٹی فائیو ہے ٹونٹی فائیو تھاوزنڈ اگر آپ نے پسند کر لئے تو کم کر سکتے ہمارے پاس ای ایم آئی سروس بھی ہے دیکھیے سکس منتھ کی ہے منتھلی آپ کو آپ جتنے میں موبائل لیں گے اُس کے حساب سے ای ایم آئی آتا ہے ٹھیک ہے آج کا ڈیٹیل دے دیجئے ٹھیک ہے میں ڈیلیوری کر دیتی آپ ڈیٹیل اپ ڈیٹ کر دیجٮٔے ٹھیک ہے